كيا ميرى بات فاسـٹ لائن ٹريولس سے ہو رہى ہے ميں نے كل ايک ٹيكسى بک كى تھى صبح چھ بجے كے ليے ميرى فيمىلى كو واٹر پارک لے جانے كے ليے تو ميں نے ابھى ڈرائيور كو كال كرنا چاہا تو ڈرائيور نے كال نہيں اٹھايا اس كى شكايت كرنے كے ليے آپ كو كال كيا تھا ڈرائيور كال نہيں اٹھا رہا ہے جى آپ كيا ميرے ڈرائيور سے آپ بات كرا سكتے ہيں